हेलौ नोंथाङा आमगुरि बाजार खाथिनि मानसिमोन नामा औ एकसुलि आङो क'क्राझारनिफ्राय बुंदों औ माने नोंसिनि आमगुरि बाजारा मा बारायाव जायो ए माने आङो दख'ना बिजिनिस खालामो नालाय बेखायनो नोंसिनि आमगुरि बाजारावहाय फानहैनो नागिरदोंमोन आरो औ नोंसिनि आमगुरि बाजारआ गिदिर जायो होननाय खोनादों मानसिफोरखौबो एसे गोबां जानाय जायो होननाय खोनादों बेखायनो लानानै थांनायनो सानदोंमोन आरो ओमफ्रायहाय लामाफोरा अबेथिं थाङो मोजां नंगौ ना नङा औ आङो अट'जोंसो थांनो नागिरदोंमोन औ बांद्राय बुरजाबो लांनाय जानाय नङानालाय फार्स्ट थाइम लांनायनो नागिरदों नालाय एसेल' लानानै थांनायनो सानदों आरो आङो दख'ना बिजिनेस खालामनाया बोसोरब्रै बोसोरबा बिदियानो जाबाय औ जानाया जायो दख'ना लायै दख'ना मोजां मोजां औ हायो दख'ना मोजां मोजाङाथ' दामि दामिया गांसेआवनो थुइनटि फाइभ हानद्रेद पसिसस' बेबायदिखा नालाय बेदिनो लाब थायो आरो बेजोंनो मोजां नखर खुंलांनो हायो

लानानै थांनायसै एबार फैगोन मंगलबारावहाय नोंथाङाबो बायनानै लांफैनो हागोन आरो आंनिफ्राय औ दे होमबा बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो